जैसे खाना अर छै ने ओ दे खाना आर जे छै से जब किचेनमे गेलहुँ अगर खाना बनेलौं तऽ जैसे जे छै से मर मसल्ला जे छै जैसे होलै धनिया होलै जीरा होलै मरीच होलै मिर्ची होलै हल्दी होलै ईसब जे छै ने से पीसके अगर पीस देलहुँ आ पीसके पीसलाके बाद जे छै से पीसलाके बाद जब फोरन दै लगलहुँ सबजी सबजी जब बनाबऽ लगलहुँ तेल डाललाके बाद ओहिमे हल्का जीरा गिरा देलाके बाद तेकर बाद छै अगर लहसुन थकूचिके थोड़ा थकूचि उकुचिके अगर डालि देलाके बाद इस पर एकर बाद जे छै से पिआज डालल जाइत छै जब गमक जे लगैत छै ने तब अच्छा लगैत छै सब किचेनमे किचेन भी गमकल किचने गमकै लगैत छै कि खाना इतना सुंदर बनय छै सुगंध मारै लगैत छै एहि लिए सब मर मसाला देलाके बाद सब्जी बहुत सुंदर लागल जइसे बगलके लोग भी खयलक चाहे घरके लोग खयलक तऽ कहलक हँ अच्छा लगैत छै खाना एहि लिए बढ़िआँ से बनेला पर अच्छा लगल नहि तऽ बढ़िआँ नहि लगैत छै कैसे आज जैसे आदमी बहुत होल की एहिसे ही मसाला जैसे होलै धनिया गोट पीसलक आ पिस देलक फोरनके जानकारी नहि रहल की कैसे की पड़तै नहि पड़तै एहिसे ही अपन अगुआएँके किछु दै देलक कभी पियाजे दए देलक कभी किछु दै देलक अच्छा सबजी बनबैके लिए सब थोड़बे ने जानैत छै केना पड़तै नहि पड़तै ओ तऽ आदमी बनबै लऽ देखतै देखलाके बाद सीखतै तभिए ने बनेतै अच्छा से एहि लिए पहिले छै से सबजी जब बनाएल जाइत छै तऽ ओहिमे तेल डाललाके बाद जब तेल पूरा कड़कि गेलाके बाद ओहिमे जीरा देके जीरा डाललाके बाद पिआज देल जाइत छै सब चीज पिआज डाललाके बाद छै तभी जाके तेजपत्ता मसाला भूनि भूनि देलाके बाद तब जाके जे मसाला भूजलाके बाद सबजी बहुत अच्छा बनैत छै मसाला भूजलाके बाद सबजी गिरा देलाके बाद गिरेलाके बाद ओकरा खूब अच्छा से झोल देलाके बाद झोल देलाके बाद ओहिमे हल्का पानि डाल देलक नमक ओमक डालिके तब जाके सबजी बहुत अच्छा खाना बनल ओ गमकै हिकै कि हँ देखैमे भी सुंदर खाएमे भी सुंदर स्वाद भी अच्छा लगैत छै एहि कि जब खाना बढ़िआँ बनैत छै तऽ लोग भी कहलक हँ चल तनी कोइ भी चीज फेंक्शन होल कोइ भी चीज अगर दूगो लोग आबि गेल कुटुंब आबि गेल कि चलऽ तनी ई चीज करि दिहऽ तनी बनाए दिहऽ खाना बनाए दिहऽ चलऽ जाके बना देलक लोग भी तारीफ कयलक कि हँ अच्छा से खाना बनेलक हँ